पूर्णियामे एकटा प्रसिद्ध विख्यात कॉलेज अछि के जकरा नाम छै विद्या विहार इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एकरा स्थापना दू हजार सोलहमे की गेलऽ छिकै एहिमे बी बी ए केरऽ पढ़ाइ सी ए के पढ़ाइ इंजीनयरिंग बी टेक के पढ़ाइ बी टेक सी एस ई के पढ़ाइ होइ छै सर्वश्रेष्ठ कॉलेज पूर्णियामे विख्यात प्रसिद्ध मानल जाइ छै कॉलेज आओर अनेकटा पार्क छिकै घुमैलए राजेन्द्र बाल उद्यान पार्क छिकै बहुते विख्यात पार्क छिकै पूर्णियारऽ इतिहास जानै पूर्णिया प्राचीन इतिहास जानैलए छिकै पूर्णिया विख्यात छिकै ई छिकै प्रसिद्ध छिकै